पंज नंबर जेको आहे ॾह ऐं ॾह लख जे विच में आहिनि पहिरों सौ ॿियो हज़ारु टियों ॾह हज़ार चौथों वीह हज़ार पंजो टीह हज़ार जय झूलेलाल